आङो सिगाङाव दख'ना गांसे बायदोंमोन नाथाय आं बे दख'नाखौ बिराद मोजां मोनदों मानो होनोबा दिनैहाय आगर गुबै माइदि गोनांजों दानाय बे दख'नाया गानबाथाय गुवा प्राथ थायो जोंनि गोदोनि मानसिफ्राबो बे दख'नाखौ बाहायोमोन बे दख'नाखौ आं गाननानै आङो जान्जिफोरखौबो जै थेबनाय लोगो लोगो फ्रा मोनो मोजां मोनो आरो गाननानै प्राथ प्रिथ दिनै बे दख'नाया गुआ आङो बे आगर गुबै दख'नाखौ आं जोबोद मोजां मोन्दों आङो बेखौ गाननानै बेबायदिनो हाथाइ बाजारफ्राव थांबाबो बे दख'नाया फ्राथयैनो थायो आं बे दख'नाखौ जोबोद आङो फसायदों